ہیلو سر آپ جیو کمپنی سے بات کر رہے ہیں جی میں علما بات کر رہی ہوں دراصل مجھے کچھ جانکاری لینی تھی مجھے یہ جانکاری لینی تھی میں اگلے ہفتے دبئی جانا چاہتی ہوں مجھے وہاں اپنے موبائل کے رومنگ کے پلانس کی جانکاری لینی تھی جی جی میرا وہاں پر کچھ دن رہنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مجھے رومنگ کے پیکیج ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی آپ نے پانچ سو کا بتایا ہے پلان اور وہاں پانچ سو کے جس کے اندر چارجز چار روپے ایک منٹ ہے سر یہ بہت مہنگا ہے میرے لیے سستا پیکیج ہو تو بتائیں نہیں نہیں سر جو بتا رہے ہیں وہ میرے پلان سے بہت مہنگا ہے آپ مجھے کچھ سستا سا بتائیں کیا جو میرے بجٹ میں ہو اچھا آپ بتا رہے ہیں ہزار روپے کا پلین ہے جس کے اندر دو روپے پر منٹ پڑے گا اچھا سر اس کے اندر کوئی لیمٹ تو نہیں ہے پلین کے اندر اتنے منٹ تک میں بات کر سکتی ہوں اچھا ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے پریشانی ہو آپ مجھے پوری ڈیٹیل دے دیجیے جی سر آپ نے جو مجھے ایک ہزار والا پلان بتایا ہے یہ مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے

میں اس طرح سے لے سکتی ہوں مجھے بتا دیجیے اچھا یہ تو پلین میں جانے سے پہلے لوں یا بعد میں اچھا اچھا پہلے لینا پڑے گا صحیح ہے آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ سر آپ کا